हलो हाँ मैडम आप श्रीधर फ़ोटोकॉपी से बोल रहे आप हाँ मैडम वह आप मुझे फ़ोटोकॉपी की प्रिन्ट की मैं प्राइज़ पूछ रहा था ऐसे में मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोटोकॉपी हो रही हैं मैं करवाना है मुझे तो उसमें आप क्या रेट लोगे आप

अच्छा मैडम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा इसका बजट हमें तो कम दो तीन हज़ार दो तीन हज़ार फ़ोटोकॉपी करवानी थी तो उसमें थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा नहीं तो मैं आपको पेज लाकर मैं अपना ख़ुद का दे दूँगा मैम मैं रिम लाकर दे दूँ मैम और क्वाडी भी रिफ़िल करवा दूँगा मैं करवा दूँगा मैं आपकी तो उसमें नहीं होगा कुछ और हो जाएगा तो उसमें हाँ तो फिर भी कितना ले लोगे आप वन साइड पीछे के कितने ले लोगे आप नहीं मैं तो सोच रहा था कि और थोड़ा सा कम कर देते आप तो ज़्यादा अच्छा रहता इस्टुडेन्ट हैं हम लोग क्योंकि दो रुपये और कम नहीं हो पाएगा आपका अच्छा ऐसा है नहीं मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और कर देते आप फिर वह मैं थोड़ा सा बल्क में और दे थोड़ा सा बिजनेस और करवा हलो हाँ तो हम यही कह रह थे आप थोड़ा सा और करवा देते तो और कम करवा देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता हं ठीक है आ जाऊँगा मैं आपको बता दूँगा ठीक है